وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی میں سرفراز صاحب بول رہا ہوں آپ آپ کون بول رہے ہیں اور کہاں سے جی فرمائیں کیا کام ہے آپ کو

جی

جی جی جی آپ کو جو ہے فرمائیے جی آپ کو جو نمبر ملا ہے بہت اچھی جگہ ملا فرمائیے کیسی زمین لینا چاہتے ہیں کیا بجٹ ہے آپ کے پاس کیسی جگہ چاہتے ہیں اس اعتبار سے ساری چیزیں بتائیں آپ اس اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں گا

پورنیہ شہر میں کون سی جگہ پورنیہ شہر کی جگہ بتا دیجیے گا زمین جو ہے شہر کے اعتبار سے زمین کی قیمتیں الگ ہوتی ہے اگر اچھی جگہ لیں گے وہاں کی قیمتیں زیادہ ہوگی اٹا بازار کی قیمیتں زیادہ ہو گی لائن بازار کی زیادہ ہوگی پھر مدھوبنی بازار چلے جائیں گے ادھر کی زمین کی قیمت کم ہوگی اس اعتبار سے بتائیں تو اسی اعتبار سے میں آپ کو کس شہر میں لینا چاہتے ہیں آپ کس جگہ لینا چاہتے ہیں جگہ متعین کر دیں دیکھیے اس کے لیے شہر میں مین جگہ آپ کو پورنیہ لائن بازار یہ جگہ کی زمینیں بہت اچھی مناسب قیمت پہ ملے گی اور بہت اچھی زمین ہے وہ وہاں کی وہاں آپ کے لیے تمام تر سہولیات جیسے بچوں کے لیے پڑھائی تعلیم ایجوکیشن کے لیے سب چیز ہے بہت مناسب ہے وہاں کے لیے ہر چیز ہے اور وہاں کی زمین کی قیمت جو ہے تقریباً سمجھیے آپ بارہ سے پندرہ لاکھ روپے کٹھا ہے جی جی جی جی جی جی جی یہ ساری چیزیں بہت یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی

یہ نمبر آپ کو کہاں سے ملا اچھا اچھا جی چلیے

جی جی ویسے بہت اچھی جگہ فون کیا آپ نے بہت ٹھیک ہے انشاء اللہ آپ نے فون اچھی جگہ الحمد اللہ فون اچھی جگہ کیا انشاء اللہ آپ کی جو زمین ہے اچھی جگہ میں آپ کو دلوا دوں گا تو اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں تو میں اب موبائل میں تو آپ سے باتیں نہیں کر سکتا ہوں بات نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ آپ کبھی آئے ہماری جگہ پہ جہاں ہم رہتے ہیں پورنیہ میں وہاں سے بات ہوگی پھر انشاء اللہ آپ کو ساری چیزیں آپ کی آپ کی ضرورت پوری کی جائے گی ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے السّلام علیکم